साढ़ी पैह्ली इंटरनेशनल सिटी आई बैंकाक ते दुई आई हांगकांग ते त्री आई एह् वाशिंगटन ते चौथी आई लंदन ते पजमीं आई कोलंबो